लेखनके रचनात्मक पक्ष अछि सेहो तकनीकी पहलु जेना व्याकरण रचनाके सन्तुलन जैसे से कइ तरह जे से कए सकय छै लेखन तऽ एक अपने आपमे जे छै से आओर ई भाषा जे छै से अपने आपमे साहित्य छियै साहित्यमे जे छै से व्याकरण तऽ छेबे करय व्याकरणके बिना जे छै से साहित्यके जे छै से कोनो स्थान नहि छै व्याकरण आओर साहित्य दुनू जे छै से अन्योन्याश्रय सम्बन्ध छै कोइ हरेक जेना मैथलिये छै या भोजपुरिये छै ओकर अपन साहित्य छै ओकर अपन व्याकरण छै हिन्दी जेना छै तऽ हिन्दी जे छै से साहित्य छै हिन्दीके अपन व्याकरण छै व्याकरणके बिना जेना जे छै से लोक भारतमे संविधानके बिना जे छै से लोक जे मतलब जे छै से सही रास्ता पर या सही मार्ग पर नै चैल सकैए ओहिना व्याकरणके बिना कोनो साहित्य जे छै से नै चैल सकैए एकर तऽ मतलब बिलकुल जे छै से सीधा छै जे व्याकरणेके माध्यमसँ साहित्यके जे छै से नहि तऽ मात्राके बहुत त्रुटि हेतय लोक सब नहि चिन्ह पेतय लोक अपन जे छै से जे सही रास्ता छै या अपन जे सामान्य शिष्टाचार छै ओकरा लोक जे प्रायः भुलि जेतय लोक जे छै से व्याकरण जे छै से व्याकरणेके माध्यमसँ कोनो बातके जे छै से सही भए सकइए व्याकरणके जँ ओइमे समावेश नहि हेतय लेखनमे या रचनामे या साहित्यमे तऽ ओ जे छै से ओ ओकर कोनो महत्त्व नहि रहि जेतय